हम लोग बनारस स्थल पर जाते हैं प्रयागराज विंध्याचल अष्टभुजा धाम कालिका धाम हमारे यहाँ कई तीर्थ स्थल है जहाँ पे हम पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं ये सभी मान्य तीर्थ स्थल हैं जी हाँ हमारे यहाँ सभी लोग पूजा करने के लिए जाते हैं पुरानी परम्पराओं से हमारे यहाँ पूजा पाठ जो है कि मनाया जाता है सभी टी त्योहारों में हम सारे परिवार के लोग जाते हैं हमारे यहाँ बहुत वर्षों यह पूजा होती आ रही है इसमे मुख्य हमारे गाँव का है कुलदेवी पूजा है काली पूजा है दुर्गा पूजा है गणेश पूजा है जिसमे हम गाँव के सारे लोग मिलकर पूजा मनाते हैं गीत होता है गाना बजाना होता है जिसमें सभी करतार ढोलक ले कर के बजाते हैं और उसके बाद सारे लोग ढोल मजीरा बजाते हैं उसके बाद भोजन अन्न जलपान करते हैं सारे गाँव में मनाए जाती हैं हर घर मे जो है की खुशियाँ आती हैं उसके बाद सारे लोग कीर्तन करते हैं रामायण होता है पूरे गाँव लोग मिलकर रामायण कीर्तन करते हैं तीन दिन बाद उसमें भोजन कराया जाता है जिसमे की सभी लोग हर गाँव के हर बस्ती से लोग आते हैं उसमें भोजन करते हैं अन्न दान किया जाता है कपड़े दान किए जाता है जो जिस लायक रहता है जैसे जो गरीब है उनको अन्न दान किया जाता है जिस के पास वस्त्र वस्त्र नहीं रहता वस्त्र दान किया जाता है गरीबों को बच्चे बूढ़े सभी लोग खाना खाते हैं वस्त्र बांटा जाता है देवी की पूजा अर्चना की जाती है जिसमें की सारे कुलदेवी पूजा रामायण कीर्तन ये हमारे यहाँ अत्यधिक प्रचलित है समय समय पे गणेश पूजा काली पूजा दुर्गा पूजा अत्यधिक प्रचलित है हर जगह मनाया जाता है हर क्षेत्र में मनाया जाता है भारी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं त्योहारों के बारे में और ज़्यादा बताने के लिए हम तत्पर हैं